म्हज्या मुळांची याद म्हळ्यार म्हजो गांव जंय हांव जल्माक आयले आनी म्हजे सगळें भुरगेंपण ह्या गावांत गेलें म्हजो गांव काणकोण शहरांतलो पेडे वाठार हांगा वेगवेगळी देवी देवांची देवळां आसात तशेंच निसर्ग रम्य अशें वातावरण भुरगेंपणात शाळेक सुट्टी लागली की आमी आमच्या घरां लागी आसलेल्या शेतांत खेळपाक वतालीं आमचे शेजारी तेंगेर आयिल्ली भुरगींय बी आमच्या बरोबर ह्या शेतांत खेळपाक येतालीं हें शेत म्हळ्यार चारीय बाजूंनी कुळागर आनी मदी हें शेत जसो क्रिकेट खेळपाचो ग्रावंड ह्या शेतांत आमी खूब अशें खेळ खेळ्ळ्यात म्हज्या गावांत बाराय म्हयने जे पारंपरीक पध्दतीन आमी सण मनयतालीं तें सण म्हाका खूब याद येतात